ایک مرتبہ کی بات ہے دوپہر کا وقت تھا اور میں ایک اہم میٹنگ کے لیے جا رہا تھا جیسے ہی میں سڑک کے نیچے چلا گیا مجھے ایک پولیس والے نے اچانک ٹریفک کی معمولی سی خلاف ورزی کی وجہ سے کھینچ لیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو معمول سے اتنا مختلف تھا کہ میں کیا بتاؤں افسر نے صورت حال کو پیشہ وارانہ انداز میں حل کر نے کے بجائے جارحانہ زبان استعمال کرنا شروع کر دی اور دھمکی دینے لگے اور اس حرکتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا میں اس صورت حال میں اتنا پریشان ہوا میں سوچنے لگا کیا کروں کیا کروں آخرکار نا چاہتے ہوئے بھی میں نے سوچا کہ ان کو رشوت دے کر میں یہاں سے ہٹوں اور اپنی میٹنگ کو جا کر اٹینڈ کروں تو ایسا ہوتا ہے اکثر یہ جو قانونی عہدے دار ہوتے ہیں یہ ہر کوئی نیک نہیں ہوتا ہے ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پیسے کمانے کا بہت وہ چڑھا ہوتا ہے تو رشوت خوری کا سامنا تو آج کل مجھے لگتا ہے ہر کسی نے کیا ہوگا میں نے خود کیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رشوت دینا پڑتا ہے بھائی ایسے نہیں بچ سکتے ہم